जों नि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिन सुबुंफ्रानो आबादखौ बोथोर बोथोर लानानै बोथोर मावो मानोना जों बोथोरनि बोथोरखौ नेनानैसो आबादफोरखौ दैखांनाय जायो मानोना जोंनि गामि ओनसोलफोराव माखासे सुबिदायारि आंखाल आंखालफोर दं जायनि थाखाय जों बोथोरखौ नेनायनि थाखाय बैफोर आबादफोरखौ मावो माब्लाबा समाव बोथोरा सोलायोब्ला बै बोथोरफोरनि थाखायनो जोंनि आबादफोरा गोबां खहायाव गोग्लैयो आरो बै खहायाव गोग्लैनाय आबादफोरखौ जों मोनफिन्नो एबा मोजां खालामनो थाखाय राहानि गोबां आंखाल जायो बै आंखालफोरनि थाखायनो जों बोथोरखौ नेनानै आबादखौ मावनो गोनां जायो गुबुन फारसेथिं बोथोरनि सोलाय एम्फौफोराबो जोंनि आबादखौ गोबां खहा खालामो जाय जायनि जाहोनाव जों गामियारि ओनसोलनि आबादारिफोरा गोबां जुजिनो गोनां जायो बेजों लोगोसे गोबां खहा खालामनो गोबां खहा खालाम जाबावो जोंनि आबादारिफोरा रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनावबो जोंनि आबादा गोबाङैनो खहा जायो जायनि जाहोनाव हायाव हासार गोयि जायो लोगोसे गोबां हासारनि मोगा मोगि जायो बेजों लोगोसे आबादनि थासारिया गाज्रि जानायनि जाहोनफोरा गोबां दं आबादजों जों गोबां फुगिनाङो नाथाय बैफोर भुगिनायफोरा बोथोरजोंबो जायो आरो जासिगोन दे